हैल्लो जी सर जि'यां तुसें मिगी इ'यै धार्मिक स्थल बारै सनाऽ दे हे में सुने दा रियासी आह्ली साइड बी थोह्ड़े हैन जि'यां बाबा जित्तो होई आ उं'दे बारै झिड़ी बगैरा उं'दे बारै सनागे जी जी जी हांजी हांजी

हांजी जी हांजी हांजी हांजी हां ओह् ते ऐ जी जी

जी हां स्हेई गल्ल ऐ जी जी हांजी हांजी जी जी जी जी जी जी ओह् ते है सर